मिगी मिगी बास्केटबॉल खेल्लना बड़ा गै शैल लगदा ते में निक्की होंदी तों ई बास्केटबॉल खेल्लदी आई ऐं मिगी बास्केटबॉल खेल्लना बड़ा

रोजै दा बास्केटबॉल खेल्ली खेल्लियै मिगी बास्केटबॉल खेल्लना आई गेआ ते जद जद भी में स्कूल जद बी में अपने स्कूला च बास्केटबॉल खेल्लदी ही सारें गी मेरी जदेह्ड़ी ओह् बास्केटबॉल गेम ऐ ओह् बड़ी गै शैल लगदी ही ते मिगी सारे टीचर गलांदे हे की जाओ ते अपनी तुसें अपनी गेम गी अग्गें बधाना चाहिदा ऐ ते अग्गें बधाइयै इसी ते तुस इस च बड़ाै बड्डा मुकाम बी हासिल करी सकदे ओ ते में एह्दे च बड़े सारे बड़े सारे मैच भी खेल्ले दे ऐ ते बास्केटबॉल च छे जनें होंदे न पंज जनें होंदे न इंया छेमां जेह्ड़ा बंदा होंदा ओह् बाहर बैठे दा होंदा उसी गिनेआ निं जंदा ते एह्दे बिच स्हेलियां गी में अपनी स्हेलियां गी बी शामल कीता ते स्हेलियें गी बी शामल कीता ते उनेंगी बास्केटबॉल खेल्लना सखाया ते इंया करियै अस अपनी टीम बनाई पंज बंदेआं दे ते फिर अस इक्क दिन मौका मिलेआ ते अस जम्मू गे जम्मू दे स्कूला कन्नै साढ़ा मैच लग्गेआ ते अस उत्थूं जित्ती ते जित्ती लेई आये ते साढ़ा फर्स्ट प्राईज़ आया हा ते साढ़े स्कूल आह्लें बड़े ते मते गै खुश होये हे ते उनें सारें पंजें जनें गी इक्क इक्क ट्रॉफी बी दित्ती ही ते में ट्रॉफी अज्ज धोड़ी संभालियै रक्खी दी ऐ अपने घर च ते ते मिगी छड़ा बास्केटबॉल गै नेईं मिगी बैड़मिंटन ते क्रिकेट खेल्लना गै बड़ा पसंद ऐ ते क्रिकेट दिक्खना बी पसंद ऐ इंया ते मेरा जेह्ड़ा मनपसंद इंदा खढारी ऐ ओह् विराट कोहली ऐ ओह् मिगी सब तू शैल लगदा ते ओह्दी फिटनेस गी दिक्खियै मिगी लगदा ऐ जियां कि ओह्दी एज़ दिक्खी सकने आं की ओह्दी एज़ चाली कोला बद्ध ऐ पर ओह् दिक्खदा निं ऐ उसी दिक्खनै च लगदा की ओह् ते त्रीह् साल दा होंदा ऐ मगर ओह्दी एज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् चाली साल ऐ चाली साल कोला बद्ध ऐ ते इंया गै जेह्ड़ा खढ़ारी होंदा ओह्दी उमर असी नेईं दस्सी सकने आं ओह् अपनी उमर कोला अपनी उमरा कोला निक्का गै लगदा ऐ ते ते इंया करियै मिगी बास्केटबॉल खेल्लना पसंद ऐ